आं मोनसे दखाननिफ्राय सना बायबोदोंमोन ओमफ्राय सनाया जि मोजांमोन ओमफ्राय आं गाननोबो जि मोजां मोनदों आंनि आइयाबो आंनो सना दाहोनानै होदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ मोजां मोननानै गानबाय थायो बिदिनो हाबाफोरावबो हिन्जाव गोदानखौ सना गानोब्ला समायसिनो समायना नुसिनो